मेरे लिए सबसे अप्रत्याशी चीज यह है कि मेरे घर वालों को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे पर एक दिन क्या हुआ कि मैं पेपर दे कर के अपने घर वापस आ रहा था मैदान में मुझे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कुत्ते का बच्चा मिला और उसे उठाकर मैं अपनी जेब में डालकर घर ले गया घर जाते ही मैंने उसे अंदर रख दिया और कटोरी में दूध दे कर के उसे रख दिया फिर मेरी मम्मी और मेरे पापा अंदर आए उन्होंने उस कुत्ते को देखा और देखते ही सबसे पहले मुझे चिल्लाया और कहा कि तू इसे जहाँ से भी लेकर के आया है उसे वहाँ जाकर के वापस पटक कर आ मैंने कहा कि मम्मी और पापा बस इसे एक रात के लिए रोक लो और सुबह में इसे वापस से दे आऊँगा तो मेरे घर वालों ने उस कुत्ते को बच्चे को एक रात के लिए रखा और एक रात के बाद उस कुत्ते से हमारी मम्मी औ हमारे पापा को इतना प्यार हो गया सिर्फ एक रात में कि जब मैं उसे उठा करके बाहर छोड़ने जा रहा था तब मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में हाथ मार कर बोला कि कहाँ लेकर के जा रहा है इसे वापस से यहीं पर रख दे मेरे लिए सबसे अप्रत्याशी चीज यह है कि मतलब जिस चीज की मैंने उम्मीद नहीं की थी मेरे घर वालों ने वही की और ट्रैक्श में मैं कोई तस्वीर नहीं लेता और ना ही मैं इसे कहीं पोस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे फोटो खींचना पसंद नहीं है